اُتّر پردیش میں کئی اہم تہذیبی روایتیں اور روشیں ہیں جو اس علاقے کی ثقافت کو مختصر کرتی ہیں مثلاََ ان کے یہاں ایک اہم روایت جو ہے کھانا پینا ہے اُتّر پردیش کی خصوصیت رہی ہے کہ اس کی مزے دار کھانے ہوتے ہیں ان کے یہاں جو غذائیں ہوتی ہیں کافی ذائقے دار ہوتی ہیں مثلاََ بھٹ ہے دال مکھنی ہے مٹھائیاں وغیرہ ہیں اور اُتّر پردیش جو پکوان ہے بہت زیادہ ذائقے دار ہوتے ہیں اسی طرح سے اُتّر پردیش میں وہاں پر سنسکار کا بہت اہم رول رہا ہے اُتّر پردیش کی شادیوں میں تہوار میں مذہبی دنوں میں ہر طرح کے سنسکار کو برقرار رکھا جاتا ہے لوگ ایک دوسروں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اُتّر پردیش کی بول چال بھی بہت اہم ہے ان کی تہذیبی روات کے اعتبار سے وہاں مختلف زبانیں ملتی ہیں مثلاََ ہندی ہے اردو ہے برج بھاشا ہے یہ اپنے علاقے کے اعتبار سے مختلف علاقے میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں